गाँव में अधिकतर विवाद जो है परिवारिक मामलों को लेकर होता है गाँव के लोग जो है आपस में मिलजुल करके रहते हैं लेकिन कभी कभी उनके बीच में टेंसन हो जाता है अभी हाल ही में हमारे गाँव में एक परिवार की लड़की थी अनुसूचित जाति की और एक जो है वो अनुसूचित जनजाति का लड़का था दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों आपस में बातचीत करते रहे करते करते करते करते करते वो दोनों जो है कुछ दिन के बाद जो है भाग गए फिर इसके बाद जो है उनमें पंचायत हुई पंचायत हो करके जब वो घर लौटे घर लौटने के बाद जो है वो सब फिर थाने में रिपोर्ट किए रिपोर्ट करने के बाद वो सब जो है आपस में मनमुटाव होने लगा मनमुटाव होने होते होते होते जो है वो सब क्या किए कि एक दिन लड़की का पिता सोया था और सोने के बाद जो है उसको रात में लड़के के लोग जो है उसको ले जा करके मिट्टी के तेल छिड़क करके जला दिए और वो बाद में जो है मर गया मरने के बाद जो है उस उसकी रिपोर्ट जो है थाने में नहीं लिखी जाती थी नहीं लिखी जा रही थी और कुछ दिन के बाद जो है रिपोट दबाव देने पर लिखी गई लिखने के बाद जो है फिर आपस में लोग जो है बातचीत किए लेकिन मामला नहीं सुलझा सुलझने के बाद जब वो लोग आपस में वो लोग जो है लड़के वाले पकड़े गए पकड़ करके जेल में गए जेल जाने के बाद जो है वहाँ पर कुछ दिन के बाद जो है जमानत हो करके आए और जमानत हो करके आए तो फिर जो है इन लोगो ने जो है जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और मुकदमा दाखिल करने के बाद जो है लोग फिर अभी उनकी जो है जिला कोर्ट से जो है सजाएं हो गई अभी वो जो है जेल में ही है तो आपस में इस तरह के विवाद होते रहते हैं लेकिन परिवार के लोग गाँव के लोग मिल करके सोचते हैं कि ऐसे मामले बातचीत करके सुलझाए जाए लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और बात को बढ़ा देते हैं बात को बढ़ा देने पर जो है जगह जगह जो है टेंशनबाजी होने लगती है और टेंशनबाजी होने लगने होने से जो है आपसी मनमुटाव होता है मनमुटाव जब अधिक बढ़ जाता है तो लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं लेकिन अधिकांश मुकदमे जो है कभी कभी वो सुलझा लिए जाते हैं जैसे एक परिवार में जो है दो आपसी लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था कुछ जमीन को ले कर तो लोगों को कहा गया कि ऐसे आप झगड़ा मत कीजिए झगड़ा करने से जो है ठीक नहीं रहता है कोर्ट में जाना पड़ता है तमाम परेशानियाँ होती हैं लोग मान गए और अपने अपने जमीन को ले करके लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे और आपसी विवाद खतम हो गया कभी कभी बच्चों को ले करके भी झगड़े हो जाते हैं लेकिन बच्चों को ले करके झगड़े नहीं करना चाहिए क्योंकि परिवार के लोग तो मिल जाते हैं बच्चे आपस में मिलजुल करके रहते हैं लेकिन परिवार के लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है और वो दूरियाँ बढ़ने लगती हैं इसलिए बच्चे जो है कच्चे हैं उनको ले करके विवाद नहीं करना चाहिए इसी तरह से अनेक मामले हैं जिनको काफ़ी गाँव के लोग शिक्षित लोग प्रधान जी और संभ्रांत लोग मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ो को सुलझा लेते हैं लेकिन नहीं समझने के बाद तमाम परेशानियाँ होती हैं हम और हमारे गाँव के लोग तो यही प्रयास करते हैं कि काफ़ी परेशानियाँ न हों और आपसी विवाद न बढ़े जिससे लोगों को परेशानियाँ हों और भविष्य में दिक्कत हो धन्यवाद